हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी है हम हिंदू को बहुत ज्यादा महत्व देते हिंदी को क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है अपने बच्चों को हमेशा हिंदी में बात करते हैं कुछ ही अपने देशी भाषाओं बात करते हैं खड़ी भाषा देशी में हमको समझाए हिंदी में हिंदी में बताएं उनको बिहारी भाषा हम कई बार बोलते हैं हिंदुस्तानी हिंदी में यानी हिंदू को हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा हमारे प्रधानमंत्री हिंदु को ज्यादा महत्व दे रहें यानी हम हिंदुस्तानी के अगर हिंदी नहीं आएगी तो क्या आएगा हमको हिंदी को बहुत ज्यादा ही समझ गए कि हिंदी को अपना पूर्वज मानना अपना एक भविष्य मानना हिंदू का अपना भगवान मानना मिलता हिंदुस्तानी अगर हिंदी नहीं कर पाएँगे तो क्या करेंगे हिंदी में अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को सबसे हिंदी में बात करते हैं घर की जो चर्चाएँ होती है सब हिंदी में होती है इंग्लिश में तो मान लो बच्चे स्कूल पढ़ते है वो कभी कर लेंगे थोड़ा आपस में डेसन करें लेकिन हम लोग हिंदू को ज्यादा महत्व देते हैं बच्चे हिंदी बोलते हैं वो तो आपस में रहे कही अलग तो भले इंग्लिश वही हिंदी ही में बात करते कहे कहीं परदेश गए कहीं गए तो हमसे हिंदी ही में बात करेंगे खड़ी भाषा में बात करेंगे एकदम देशी नहीं हिंदी तो हमारी भाई मातृभाषा है हम हिंदुस्तानी है हिंदी ही तो हमें बहुत ही लोकप्रिय भाषा हमारी हिंदी है बाकी और भाषाओं से हमसे कोई मतलब नहीं है जहाँ के लोग जहाँ के जो रहने वाले उस भाषा का प्रयोग करेंगे हम हिंदुस्तानी हिंदी भाषा प्रयोग करेंगे वैसे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में तो माना कि कई देश हैं कई देश हैं जबकि उनकी भाषाएँ अलग अलग है लेकिन उनके लिए वही हिंदी है उनकी तो हरयाणा में हरयाणवी बोलते हैं उनके रे वही हिंदी है हमारे लिए अपनी भाषा जे यही हिंदी है जहाँ वाले बोलते वो हिंदी ही बोलते है हिंदुस्तानी तो हिंदू तो भाई हिंदी की ते महत्व बहुत ज्यादा है ही और होना चाहिए भी कि वो हिंदुस्तानी